गोंय जरी माणकुलें जालें हांगासल्लो कलचर म्हणात हांगा सरली संस्कृती म्हणात ही खूब व्हड आसा आनी संस्कृती म्हळी की संस्कृतींतले जे मेळावे आसात ते तर आरे बापरे तुमकां सागूं ते पळयतां पळयतां दोळ्यां फुड्यान नखेत्रां दिशिल्ल्या सारके अणभव येता हांगासर आतां गोंयात शिगमोस्तव म्हणात कार्नेवाल म्हणा सांजाव म्हणा बोनेरां त्रिपूरारी पुर्णीमा म्हणा तशेंच बोट फेस्टीवल आसता नरकासूर दहन आसता जागर आसता धालो राहनमाळे आसता हिंदू क्रिशच्चन ही जी संस्कृती आसा हिंदू आनी क्रिच्चन दोगी धर्म वांगडा येवन जे शिवोले जागर करतात सांगोड आसता म्हणात आतां सांगोड म्हडलें की सांगोड जर तुमकां खमखास पळोवपाक जाय जाल्यार तुमी मुजरत वचचें एक तर शिवोले किंवा कुंभारजुव्यां कुंभारजुव्यां किंवा शिवोलचे जे सांगोड आसा आ हा हा दोळे सारके भरून येता मन भरून येता सगळ्यांत पयलीं म्हळ्यार आनी निमणें म्हळ्यार नवे वर्साचे जे पारंपारीक फ्लोट्स आसतात जे तुमकां सांताक्रूज आनी रिबंदर पळोवपाक मेळटा आतां सगळ्यांत पयलीं पळयलें जाल्यार शिगमोस्तव रोमटामेळ जाका आमी म्हणटात ते आतां शिगमोस्तव म्हळ्यार तुमकां शिगम्याच्या वेळार जो धोलांचो गजर आसा तो आयकूपाक मेळटा आमचो पारंपारीक धोलांचो आवाज आसता जो कानार बसता व्हा आमची संस्कृती दोळ्यां मुखार येता आनी त्या धोलांच्या ताश्यांच्या आवाजा सकट पायांची जी लय बसता अशें दिसता आमीच त्या वेळार आमची संस्कृती जगतात जियेतात दुसरें म्हळ्यार कार्नेवाल दर वर्सा कार्नेवाल जाता किंग मोमो येता कार्नेवालान आमी तरेतरेचे फ्लोट्स पळयतात आनी ह्या फ्लोट्सानी कितलेशेच लोक रंगभिरंगी कपडे घालतात तरेतरेच्यो थिम्स हांगासर करून ते आपले फ्लोट्स घेवन येतात फाटल्या वर्सा तर बेटी बचावो बेटी पडाव हाजेर फ्लोट केल्लो दुसरें म्हळ्यार सेव वोटर पर्यावरण वापरात पर्यावरण वाचयात तशेंच बेश्ट आवट ऑफ वेश्ट आमी कितें कितें करूंक शकतात ह्यो सुद्दां गजाली दाखयल्यो कांय फ्लोट्स तर आमची गोंयची संस्कृती म्हणा कुणबी लोकांचो कल्चर कुणबी लोकांचे संस्कृती धनगरांची संस्कृती हें सगळें दाखोवन गेले हें जालें आमच्या कार्नेवाला बद्दल सांजाव जाका म्हणटात सांजावाक तर लोक बांयन उडी मारून मारून मजा करतात सांजावाक सांजाव सांजाव म्हणटात आपल्या केसांनी बरीं अशीं सुंदर फुलां माळटात जी प्रकृती आसा प्रकृतीक एकठांय करून त्या प्रकृतीक आपल्या केसांनी माळप आपल्या माथ्यार घेवन ताचो सत्कार करप ताचो आदर करप आनी तशेंच सांजाव म्हणत त्या उदकांत उडी मारप त्या उदकाक आपल्या आंगार घेवप आनी आनी त्या उदकान मजा करप म्हळ्यारच ही सांजावाची आमची परंपरा बोनेरा म्हळ्यार त्रिपुरारी पुर्णीमा जाका म्हणटात पुर्णीमेक तर कितलेशेच हांगासर स्टॉल लायिल्ले आसता आनी पुर्णीमेचे वेळार जेन्ना ही सगळी दुकांना आमकां दिश्टी पडटात सगळ्यांत पयलीं तां त्या स्टोला फाटली दिसता ती आमकां म्हळ्यार देवाचें देवूळ थंय पयलीं देवाचे दर्शन केले उपरांत जे मन भरून येता आनी ताचे उपरांत अर्दे भरिल्ले मन जें अर्दें खाली आसता तें अर्दें खाली मन स्टोलानी भोंवल्या उपरांत भरता म्हणटकच अशी आमची त्रिपुरारी पुर्णीमा दुसरें म्हळ्यार बोट फेस्टीवल जाचे बद्दल चडशें म्हाका खबर ना पूण हय थंय तरेतरेच्यो बोट आमकां पळोवपाक मेळटा दुसरें नरकासूर दहन कितलेशेच लोक कितलेशीच कोमपिटीशनां हांगां जातात कितल्योश्योच सर्ती म्हणा कितलीशीच प्रायजां कितल्योशेच पयशे हांगासर ते नरकासूराक एक नरकासूराचे पांयाचें नाकूट करून ते नरकासूराचे शिंगा परेंत ताका नटोवन ताका सजोवन ताका भितूतातल्यान मोटर लावन ताका रंग बिरंगे कपडे रंग बिरंगे रंग ताच्या आंगार लावन पेंट मारत म्हळ्यार ताचे भितरले कार्कल्स तयार करात ताचो म्हळ्यार तो ढांचो तयार करप हाका कितलोसोच वेळ आपली भुरगीं आपली कला हांगासर ह्या नरकासूराक करतना दाखयतात आनी निमणे दिवाळेच्या निमणे रातीं म्हळ्यार आदल्या रातीं दिवाळेच्या जेन्ना नरकासूराक जळयतात अशें म्हणटात की ह्या नरकासूरा सांगातान जें वायट कितें आसा आपल्यो वायट सवंयो आनी ह्या जगांतल्यो ज्यो वायट गजाली आसात त्यो नरकासूरा वांगडा जळयतात म्हणटकच वायटाचेर बऱ्याचें जैत अंधाराचेर उजवाडाचें जैत म्हळ्यार दिवाळी आनी दिवाळेच्या पयलीं फातोडेर अशें म्हणटात की जशें कृष्णान नरकासूराक मारिल्लें तशेंच सगळ्यांनी मेळून ह्या वायटाचो ह्या कचऱ्याचो म्हळ्यार नरकासूराचें दहन करप ही जाली आमची नरकासूर दहनाची परंपरा मागीर येता जागर दुसरें येता धालो सगळ्यो बायलो वांगडा येवन आपलें पारंपारीक नववारी म्हणा सातवारी कापडां न्हेसता आनी आपली जी पारंपारीक गितां आसा ती घेत आपल्या पांयांचो हातांचो वापर करत हांगासर आपली जी कला आसा ती मांडटात ताका म्हणटात आमच्यो धालो आनी धालांतल्यान आमची जी परंपरा आसा ती आमच्या मुखार येता धालांच्या वेळार जी बायलां नटून थटून येता गळ्यांत म्हणा मोतयांची माळ कानांत मोतयांच्यो वेडी साद्यो आसनात गळ्यांत मंगळसूत्र म्हणात जो तांचो अवतार आसता तो तांकां दोळे भरून पळोवंक कशें दिसता माथ्यांतल्यो फातयो तर आवय म्हज्या देवा स्पेशली आबोंल्यांच्यो फातयो त्या वेळार आबोंल्यांच्यो फातयो आशिल्ल्या कारणान सगळी जाणां बऱ्यो ऑरेंज कलरच्यो अशी नारंगी कलरच्यो ज्यो आबोंली आसा आबोंलींची फुलां आसा ती माळटात थोडी जाणा बुट्टे माळटात थोडी जाणा मोगऱ्यो जायो जुयो माळटात आनी त्या वेळार त्या फुलांचो पर्मळ तो घमंग आ हा व्हा तो वास तो पर्मळ जो त्या मांडाचेर दरवळटा आरे व्हा कितें सांगू त्या दरवळाची गजाल तर हो हो जावन आसा आमच्या धालांचो मांड आनी धालांच्या मांडाचेर धालो सादर करपी आमच्यो बायलो अश्या तरेन घरान जरी ग्रहिणी म्हणून वावूरल्यो तरी सुद्दा धालांच्या मांडार आपली संस्कृताय जगपी आमच्यो अस्तुऱ्यो आमचो धालांचो मांड सजोवपी आमच्यो घरकान्नी आमच्यो अस्तुऱ्यो आमच्या घराची सोभाय धालो धालो म्हळ्यार तांकां एक मांड जंय तीं आपली संस्कृती जपतात आनी मुखार आपल्या फुडल्या पिळगेक ती दितात मुखार येता हिंदू क्रिच्चन शिवोलेचो जागर म्हणटकच आमचें हें माणकुलें गोंय माणकुल्या गोंयान कितलेशेच धर्माचे लोक रावतात आनी कितलेशेच धर्माचे लोक एकेकडेन रावले सुद्दां जाल्यार पयली गजाल म्हळ्यार मायेमोगान रावतात एकचारान रावतात आपुलकायेन रावतात आनी हाजें एक सरस बरें एग्जामपल एक बरें उदारण म्हळ्यार हिंदू आनी क्रिच्चन ह्या दोनी धर्मानी मेळून केल्लो शिवोलचो जागर दुसरो म्हळ्यार सांगोड जशें हांवें म्हळें दोन सुवात्यो एकदम बऱ्यो तुमकां सांगोड पळोवपाक त्यो म्हळ्यार शिवोले आनी कुंभारजुव्यां सांगोड पळोवपाचो आसत जाल्यार तुमी मुजरत कुंभारजुव्यां किवां तुमी शिवोले वचचें आनी निमणें म्हळ्यार निव इयर आमचें नवें वर्स एकतीस तारकेर नवें वर्स सुरू जाता म्हळ्यार एकतीस तारकेर पोरणें वर्स सोंपता आनी बारा वरांचेर बरोबर बारां वरांचेर नवें वर्स सुरू जाता ह्या वेळार सांताक्रूज म्हणा वा रिबंदर हांगासर ल्हान ल्हानशे दिवे करतात आकास दिवे पेपराचे आकास दिवे आनी तांकां जळोवन वयर सोडटात अशें म्हणटात की नव्या वर्सा हे दिवे जळोवन जेन्ना वयर सोडटा तेन्ना तुमी तांचे कडेन तुमी किदेंय मागूं येता जर दिवो वयर वयर वयर पावलो जाल्यार अशें म्हणटात की तुमची व्हीश जी जितलो हो दिवो वयर वता तितलीच तुमची व्हीश पुराय जावपाची शक्यताय चड आसता म्हणटकच इतलेंच न्हय तर आमच्या गोंयान कल्चरल हेरीटेज म्हळ्यार आमचे जे संस्कृतीक मेळ आसात कितलेशेच आसात फक्त जी नावां घेतल्यात तांचेरूच आमी लिमीटेड ना पूण जर तुमकां आमच्या गोंयच्या संस्कृतायेचो अणभव घेवपाक जाय जाल्यार मुजरत गोंया येवचें गोंय फक्त टुरीजमाक न्हय तर आमच्या संस्कृतेक लागून सुद्दां फामाद आसा मुजरत येवचें अणभव घेवचो